एगो पंखा खरीदलहुँ आइ दू सालसँ एतेक सुन्दर ई पंखा हमर हाथ लागि गेल से कतबो रहल कमो रहल भोल्टेज तैओ हमर पंखा चलिते रहल आ बेसिओ रहल तैओ पंखा चलिते रहल आ ओ वोल्टेजसँ बॉलो बरैत रहैए बड्ड सुन्दर हमरा यए पंखा लागल आ ओहिमे हमरा एलखिन एकटा सासुमा ओ कहलखिन कि से कनिआँ ई पंखा अहाँ कतय लेलियै कहलियै चलू ने पालिएमे लेलियै हेँ बहुत सुन्दर पंखा छै कनिओ अथि रहत वोल्टेज ओहोमे चलतनि आ नहिओ रहतनि अथि वोल्टेज तहिओमे चलतनि बढ़िआँ पंखा ओ सुन्दर पंखा यए बहुत नीक पंखा बहुत नीक चलैत यए पंखा ओ सुन्दर अछि बड नीक लागैए पंखा चलैए तऽ हुनका नेने गेलहुँ तऽ ओहो खरीदलथि ओहो कहलकै कनिआँ बहुत सुन्दर पंखा हमरा किनाए देलहुँ बड्ड बढ़िआँ पंखा चलै छै पंखा बड़ सुन्दर चलै छै तऽ हम कहलियै जे सासुमा बढ़िआँ पंखा चलैत छनि तऽ आओर बढ़िआँ छनि ने भने